मां कोकी ॾुधु ऐं मंझंनि जी रोटी में ऐं आलू गोभी बसर ऐं साई भाॼी भुॻा चांवर

भिंडियूं सूफ़ु इहो वठणु पसंदि क कंदो आहियां केलो केलो ऐं सूफ़ु ऐं नारंगी हिंदाड़ो इहो इलाही पसंदि आहे ऐं पट पटाटो टमाटर मुंहिंजी फेवरेट डिश आहे ऐं ऐं मूंखे ऐं भाॼियुनि में साई भाॼी लौकी तुरियूं वधीक वणदियूं आहिनि